हॅल् हॅलो हांव दिलीप उलयतां काणकोण साकून उलयतां म्हाका थोडी नुसत्याची ऑर्डर दिवपा जाय अशिल्लीं तुमचे कडेन आत कित कितें फिश अवलेबल आसा हय हय

मागीर म्हाका रेट सांगां तुमचो प्रत्येकाचे सुगंटांचो रेट कसो आसा पर के जी आनी काळुंदरा कशीं काळुंदर हय आं तिनशी रूप आयस बी घालना न्हू आयस बी घालना न्हू उडकी मारत आनी ये आनी काळुंदर कशी आं आं साडेसातश्या एक के जी पांच येतली तुमी घरां कडेन डिलिवर दिता काय थंय हांव येवन हे करतात आनीक जास्त आनी जास्त कोणटीटी घेतल्यार कांयच डिस्काउंट बी कांय ना तुमचो

ना ना म्हाक म्हाका डिस्काउंट जाय ना ना तुमी किदें आसा बरें उलोवपा बरें ना ना तुमी उलोवपा कशें आयकना तुमी सगळें ते ये डीलर आस ते म्हाका डिस्काउंट कितें दिता तो म्हाका खूब जाय म्हाका कोणटीटी खूब जाय न्ही म्हाका ते पांच पांच किलो जाय पांच पांच किलो जाय

आं टेन पर्सेंट सोडटां हय म्हाका म्हाका फाल्यां शेनवारा जाय पांच वरांचेर हांव येता हय येता तुमी पावयात हा हा पांच किलो काळुंदरा आनी पांच किलो सुंंगटां आनी आनी आनी आनी किदें आस म्हणले तुमी आनी किदें आनी किदें आस म्हणले आं तें म्हाका नाका नाका नाका नाका तसले नाका कर्मट बी आनी दुसरे कसले दुसरे कसले फिश ना हां हां हय हय हां बरें बरें आनीक म्हाका एक करात तो हां हां आनी तुमची म्हाका एकाउन्ट ये करात गुगल पे करत तुमका हांव तुमची एमाउंट सगले पे पे करता तुमचे म्हाका ये धाडात हय आं सेम नंबराचेर आं ओके ओके बरें बरें हां आं बरें बरें लोकेशन धाडटां बरें बरें थँक्यू थँक्यू आं बरें बरें थँक्यू